टॅक प्रोडक्ट सर्वीस जशें की एक ते पांच वर्सांक आतां ए आय आनी मशीन लर्नींग सोल्युशन हें गरजे आसा हेल्थ कॅर टॅक सायबर सेक्युरिटी प्रोडक्ट्स हे अशें पांच वर्सां पूण उपयोगा आसा पूण पांच वर्सां नंतर कोणटम कम्प्युटर सर्वीस ब्लॉक चॅन एड वेब सर्वीस अशे वेगळे वेगळे नीव नीव हें येतलें ए आय जे आमकां गरजे आसतले सद्द्या आमकां तितलें गरज ना बट जेन्ना गरज आसतली तेन्ना आमकां यूज करपाचें पडटले